خریدار کے ماحول کا دوستانہ اور مخفوظ ہونا دوکان دوکانوں اور بازاروں میں فضائی اور ترتیب ہو مقامی دوکان کو مقامی دوکان کا خوش اخلاق ہونا اور مددگار ہونا چیزوں کی قیمتوں میں شفایت اور ایمانداری ہونا خرید خریدار کو صحیح معلومات فراہم کرنا مختلف اشعیہ کی آسان دستیابی مقامی مصنوعات کی نمائش اور فروغ روایتی اور ثقافیہ ثقافی اشات اشعیہ کی خریداری کا موقع خریدار کی ضرورت کے مطابق مشورے ملنا سامان کی کٹائی اور سامان کی کوالٹی اور اصلیت کی مضامت ہر طبقے کے لیے بجٹ کے مطابق اشائیہ کی فراہمت خریداری کے دوران ذاتی رابطے کا احساس گاہک کے احساس احساس و تجربات کو اہمیت دینا مجموعی طور پر خریدار کو خوشی اور اطمینان دینا